ہمارے علاقے میں کچھ خاص لوک گیت مشہور تو نہیں ہے جو گائے جاتے ہوں لیکن شادیوں کے موقعے پر کچھ گیتیں ایسی ہیں جو گائی جاتی ہیں رسم کے طور پر اور لوگ اسے گاتے بھی ہیں